मुंजे स्कूल में ॾाढी सुठी लाइब्रेरी हूंदी हुई ऐं उहा जाम वॾी बि हुई ऐं उहा सॼे शहर में प्रसिद्ध लाइब्रेरी हुई उनमें जाम बुकूं हुंदी हुयूं हर तरह जी बुकूं हूंदी हुयूं ऐं मूंखे सिंधी बुकूं पढ़ण जो ॾाढो शौक़ हुओ पर हुते उहे बुकूं न हूंदी हुयूं त हिन जे करे हुते जेके बि बुकूं हूंदी हुयूं मां उहे सभु पढ़ंदो हुउमि सॼो सॼो ॾींहुं उहे बुकूं पढ़ंदो हुउमि ऐं सुठे तरह उए पढ़ंदो हुउमि सॼे तइ ताईं वञी करे उहे बुकूं ख़तमु कंदो हुउमि पढ़ी करे ऐं उन्हनि मां कुझु बुकूं मूंखे ॾाढी जाम वणंदी हुयूं हुन मां हिकु ॿ बुकूं आहिनि पॉवर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ऐं होमोसैपियंस हिननि बुकुनि में ॾाढो सुठी शयूं सेखारियल आहिनि माण्हुनि जे लाइ ऐं उन लाइब्रेरी में असां बुकूं वठी करे बि खणी वञी सघंदा आहियासीं कुझु समय जे लाइ हुनमें माण्हुनि खां एंटरी आईडी काड सां मिलंदी हुई ऐं ॿाहिरां जे माण्हुनि खे एंटरी हिकिड़ो अलॻि जो काड ठाहिणो पवंंदो हुओ स्कूल जे ॿाहिरां खां हुन काड सां हुते एंटरी मिलंदी हुई ऐं हुते सभु ईंदा हुआ पढ़णु ऐं मां हिकिड़ी किताबु पढ़ी हुई बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार उहा किताबु मूंखे जाम वणंदी हुई उहा मां घणेई दफ़ा पढ़ंदो हुउमि ऐं पो वॾो थियुमि त मूंखे ॿी किताब पसंदि आई फॉटी एट लॉस ऑफ पॉवर उहा किताब बि जाम सुठी हूंदी हुई उहा किताबु मूंखे अञा बि वणंदी आहे ऐं अञा बि हुते लाइब्रेरी में वञी इहे किताबूं पढ़ंदो आहियां पर मां शहर खां ॿाहिरि हली वियुमि त हुते मूंखे ॿी लाइब्रेरी में वञिणो पवंदो आहे पर जॾहिं बि वापसि ईंदो आहियां त स्कूल में वञी वापसि हुन ई लाइब्रेरी में वेंदो आहियां ऐं उहे ई किताबूं पढ़ंदो आहियां मां वरी वरी खां अञा बि हुते चङियूं किताबूं नयूं नयूं अचनि थियूं पर सिंधी किताबूं न ईंदियूं आहिनि त जेके किताबूं हूंदियू आहिनि उहे ई पढ़णी पवंदियूं आहिनि त उहे ई पढ़ी करे असां कमु हलाईंदा आहियूं हुनमें मैगज़ींस बि हूंदियूं आहिनि ऐं न्यूसपेपर बि ईंदा आहिनि चङे तरह जा न्यूसपेपर बि ईंदा आहिनि जेके ॿाहिरि न मिली सघंदा आहिनि सॼी दुनिया जा ऐं मैगज़ींस बि तरह जी हूंदियूं आहिनि हुते ऐं उहे जाम सुठियूं हूंदियूं आहिनि